हलो मूंखे गैस सिलैंडर जे रदि कयो वञे छो जो त हिते गैस टाइम ते मूंखे नथो पहुचे ऐं मां ॾाढी परेशान थी थियां इन ई करे हितां गैस एजैंसी तां भारत में कयो वञे छो जो उते जी गैस बुकिंग जल्दी अची वञे थी इन ई करे हिन नंबर ते पंज छह सत अठ ते ते कयो वञे ऐं हिन ई गैस ते मूंखे ॾिनो वञे